اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون جو تھا وہ میتھس تھا کیونکہ مجھے میتھ جو ہے اس کی اس کو سالو کرنا اس کے کویشچن کو سالو کرنا پڑھنا کلکولیشن کرنا یہ سب مجھے بہت پسند تھا اور مجھے فارمولے جو ہیں وہ بھی بہت آسانی سے یاد ہو جایا کرتے تھے تو میرا پسندیدہ مضمون جو تھا وہ میتھس تھا اور مجھے جو سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا وہ تھا اردو کیونکہ اردو میں جو ہے وہ ہمیشہ میرے نقطوں میں شوسوں میں ہمیشہ غلطی ہوا کرتی تھی اردو لکھنے میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی اس میں میری بہت زیادہ غلطیاں آتی تھیں اردو بولنا اردو کو پڑھنا بھی میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا تو مجھے سب سے زیادہ مشکل جو سبجیکٹ لگتا تھا وہ اردو کا لگتا تھا اور مجھے یاد ہے میرے اسکول کی جو خوشگوار یادیں ہیں اس میں جو میرے سب سے زیادہ خوشگوار یاد ہے جو میری پسندیدہ یاد ہے وہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ میتھ کوئز میں حصہ لیا تھا اور اس کوئز میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی تو میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشگوار لمحہ ہے